ॿारहं हज़ार नो सौ नवानवे टे सौ पंजहतरि चोॾहं लख टीह हज़ार टीह हज़ार ॿ सौ हिकु सत लख सतहतरि हज़ार